तंहिंजे जीवन में अहिड़ा घणा ई आसन आहिनि जेके असांजे शरीर खे लचीलोपन ऐं ताक़त वधाइण में दिमाग़ी शक्ती वधाइण में मदद कंदा आहिनि ऐं हर को पंहिंजे नमूने अनुसार आसन कंदा रहंदा आहिनि पर त मां जेके आसन कंदो आहियां घर में ख़ासि करे उठक बैठक कसरत कंदो आहियां ऐं जीअं त भाई थोरी ॾुक ॾोण कंदो आहियां ऐं पंहिंजे ई घर में कुझु नचणु टुपणु कुॾणु जो कंदो आहियां जंहिंजे करे मुंहिंजे ब्लड में बि ॾाढो लचीलोपन ईंदो आहे सॼो शरीर लचीलोपन आहे ऐं उन लचीलेपन जी कमी असांजे दिमाग़ी ताक़त जो में घणो इज़ाफ़ो ईंदो आहे